हा सरकार एजूकेशन लोन उपलब्ध कराईंदी आहे हू सभिनि खे मिलंदो आहे जेको ॿारु पढ़णु चाहींदो आहे उन्ही में उन खे कोई दिक़त न थींदी आहे ॿार पैसा वठंदो आहे पंहिंजो पढ़ाई पूरी कंदो आहे वरी जॾहि उन्ही जी नौकिरी लॻंदी आहे त सरकार वरी उन्ही रक़म जी हिकिड़ी किस्तियूं ठाहे छॾींदी आहे जेके उन्ही सां हर महिने उन्ही जी सुविधा अनूसारु वापसि वठंदी आहे जंहिंमें वठण वारे खे बि कोई दिक़त न थींदी आहे इन में असांजा ॼाणण वरा घणा ई ॿार आहिनि जंहिं लोन वरितो आहे कुझु त अदा करे चुका आहिनि की अॼु बि अदा करनि था पिया इन में कोई बुरेज कान्हे वठण में जंहिं खे बि ज़रूरत हुजे क़ाबिलु ॿारु आहे त उन खे लोन वठणु घुरिजे ऐं ॿार खे पढ़ाइणु घुरिजे कंहिं बि तरीक़े सां ॿारु पढ़ंदो सुठी नौकिरी मिलंदसि त लोन पाण ई अदा थी वेंदो